हैलो हाँ भय्या शुक्ला ढाबा ऐंड रेस्ट्रोन्ट से बात हो रही हाँ भय्या मैंने थाली ओडर की थी हाँ भय्या उस में चार रोटी रहते हैं दो रोटी कम कर दीजिएगा हाँ तो इसका भय्या इसका प्राइस कट के कितना टाइम कितना प्राइज़ आ जाएगा अच्छा ये डेढ़ सौ की जगह एक सौ बीस आ जाएगा ठीक है भय्या ठीक है भिजवा दीजिए आप और कितना टाइम लगेगा डिलिवरी होने में अच्छा अच्छा तो पन्द्रह मिनट ठीक है भय्या मैं वेट करता हूँ